ठीक जैसे कि मतलब औरत लेडीज़ जैसे होता है न वो मतलब कैसे सुरक्षित रहना चाहिए जैसे मतलब घर में जैसे किस तरीका से बात करना है किस तरीका से मतलब परिवार चलाना है इसी तरीका से मतलब ये दीदी लोग को जो है न जानकारी होना चाहिए जैसे मतलब कि बाहर चले गए दूसरे मतलब दीदी और भैया मिल गए उसके क्या तरीका से बात करना है उसी तरीका से जो है जानकारी होना चाहिए ठीक जैसे कि मतलब अपना घर का परिवार है उसकी मतलब उसका टेन्सन उसका भी बर्दाश्त करना पड़ता है और जो बाहर न है वो भी वो भी इधर उधर कर देता है फ़ोन पर वो भी बर्दाश्त करना पड़ता है लेडीज को कितना मतलब अथि होता है ऐसे कि मतलब ये सुरक्षित रहना चाहिए जैसे घर परिवार हो गया घर परिवार का मतलब लड़ाई झगड़ा पतोहू बेटी जैसे है वो सब मिलाकर चलना चाहिए ठीक जैसे कि मतलब जना हमको लड़की है बड़ा साल का लड़की है उसको किस तरीका से रखना है जिसे जैसे मतलब हमको बारह साल का लड़का है उसको किस तरीका से रखना है किस तरीका से चलाना है और जैसे पति हो गया जैसे मतलब बेटा बेटी जैसे हो गया पतोह जैसे हो उसको किस तरीका से चलाना है ये सारा टेन्सन लेडीज़ को मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है इसीलिए मतलब बोलता है कि मतलब लेडीज किस तरीका से जीना चाहता है इसी तरीका से मतलब लेडीज को हर हमेशा यह हुनर होना चाहिए जैसे किस तरीके से हम रहेंगे किस तरीके से बोलेंगे तो परिवार ढंग से चलेगा ठीक जैसे कि मतलब बेटी पतोह है कि कोई काम आ गया घर में हाँ बेटा यही बात यही काम है यह कर लो बेटा यह जो और और जैसे बेटी है जैसे बेटी को बोलना चाहिए तो उसी समान पतोह को रखना चाहिए ठीक पतोह बेटी से बढ़ कर पतोह होना चाहिए जिससे कि मतलब सारा मतलब सामान जो है न बेटी का सामान रखना चाहिए इसी ढंग से जो है परिवार चलाना है और दूसरी बात और जैसे कि मतलब आपको हो गया पति पति मतलब किस तरीका से मतलब बोलेंगे उस किस तरीका से हम जवाब देंगे वो उसको जो है दीदी लोग को हर हमेशा दिमाग में रहना चाहिए किस तरीका से बोलेंगे जैसे मेरा पति जो है गुस्सा में न आएगा और जैसे कि मतलब जिस तरीका से हम बोलेंगे उस तरीका से जैसे मतलब गुस्सा में आ जाएगा उसी तरीका से नॉर्मल आवाज में बिल्कुल फ्रेस आवाज में बोलना चाहिए जाकि उसको गुस्सा न आए ठीक जैसे कि हम परिवार में रहते हैं जैसे पतोह हो गया जैसे बेटी हो गया उसी तरीका से हम कैसे बोलेंगे जैसे बेटी पतोह खुश हो जाएगा बात सुन कर जैसे वो जो है घर आँगन का काम जैसे है जो उसी आवाज से जो है मतलब उसी तरीका से करेगा मेरा मेरा जैसे मेरा सॉस हो गया इसलिए मतलब बोला मेरा सॉस जो है मतलब अच्छा से रख शिक्षा दे रहा है इसी ढंग से हमको चलना चाहिए आगे की मतलब जैसे उसको भी बेटा पतोह होगा उसको भी उस तरीका से सिखाएगा इससे भी यह बढ़ते जाते रहेगा मतलब अथि बढ़ते जड़ते बढ़ते जा रहेगा और जैसे कि मतलब हो गया घर परिवार को हम कैसे चलाना है किस तरीका से चलाना है किस तरीका से क्या समान चाहिए क्या समान ले कर देना है उसी तरीका से गार्जियन को जो है सोच में जो है मतलब जैसे कि मतलब घर में कैस कौन सामान देंगे तो बेटी को तो मतलब जैसे वो खुश रहेगा